हैलो केह् हाल ऐ थुआढ़ा अच्छा होर ठीक स्कूल गेदियां हियां अज्ज ना यरो भी तुसें केह्ड़ा पीरियड पढ़ाये दा चार होआ दे मैडमां सारियां आई दियां अं किन्ने बजे पुजदे तुस घरा अच्छा ते छुट्टी किन्ने बजे होग अच्छा ते अच्छा ते होर भी ते सारे गै होआ दा ते अं तुसें कि्न्नियां क्लॉसां पढ़ाइयां अज्ज केह् केह् पढ़ाया आं

औना ऐ यरो पर मेरी सेह्त निं ही ठीक जुकाम लग्गे दा हा यरो सोचा दी ही पैह्लें जाना कॉलेज़ उठी बी ऐहीं की जाना स्कूलै ई ते यरो तौल होई जंदी में सोचेआ ते अज्ज रौह्न देई ओड़नी ते में सोचेआ तुसेंगी फोन करी ओड़नी मेरा यरो सर आक्खा दे हे केह् केह् पढ़ाया ओह् यरो म्गी क्लासां बी चार देई ओड़ियां ते ते उनें ई सारें ई पढ़ाना होगा बच्चे सारे इस बारी निल्ल आये दे उनें ई कोई इक्क बारी समझाओ समझ निं औंदी ऐ नेईं ओह् पढ़दे तां मड़ो सिर पीड़ होई जंदी मिगी उंदे कन्नै तां औना यरो दिक्खियै औना कल्ल होर तुस केह् करा दे रुट्टी बनाई ओड़दी आं ठीक ऐ चलो ठीक ऐ भी तां कल्ल औना स्कूल कल्ल मिलगे भी ठीक